تعلیم بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ہر بچے کو تعلیم ملنا چاہیے لیکن ہر بچہ اسکول نہیں جا پا رہا ہے اور نہ ہی پابندی کے ساتھ بچے اسکول جا پا رہے ہیں اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہیں جیسے اسکول کا بہت دور ہونا کئی سارے بچے اسکول دور ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جا پاتے ہیں ٹرانسپورٹ کی کمی ہونا بھی ایک اہم مسئلہ ہے ٹرانسپورٹ یا سواری کا نہ ہونا بھی بچوں کو اسکول سے جدا کرتا ہے غریبی ہونا بہت سے بچے غریب ہوتے ہیں اس لیے بھی وہ اسکول نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے یا بدلتا موسم بھی کبھی دو بچوں سے اسکول کو چھٹواتا ہے سڑک یا راستے پر کنسٹرکشن کا کام ہونا بھی بچوں کو اسکول نہیں جانے دینے کی وجہ بنتا ہے